सुपौलमे मुख्य संस्थान जेए से बढ़िए यऽ इस्कूलके हाइइस्कूलके बच्चा सभके बढ़िए पढ़ाई पढ़बयए आओरसभ जे इस्कूलए ओहिमे कनि कमजोरियोए पढ़ाबयमे मास्टरसभ कनि कम पढ़ाबैए प्राइवेट इस्कूल जेए ओहिमे तऽ आइकाल्हिसभ प्राइवेटमे बेसी आदमी पढ़ाबैए बच्चासभके लेकिन सरकारी स्कूलके पढ़ाइ देखिके कतेक प्राइवेटमे पढ़बैए कतेक सरकारीमे पढ़बैए बच्चासभ कनि बढ़िआँसँ पढ़यए हाईइस्कूलमे बढ़िआँ पढ़ाई चलि रहलए सुखपुरके हाईइस्कूलमे आओर